हम लोग बचपन में स्कूल जाते हैं स्कूल में खेलते कूदते थे और वहाँ दस बच्चे मिलकर अपना खेले कूदे गए आए तो वहाँ तो नहीं हुआ हाई स्कूल में गए जब जब मैट्रिक का एग्जाम दिए तो उस समय में गए हम देवघर सुल्तानगंज गए यहाँ से और वहाँ से पैदल यात्रा में गए देवघर देवघर गए तो पैदल जाने में का काफ़ी कठिनाईयाँ हुई उसमें पैदल चलते चलते हम लोग एक सौ पाँच किलो मीटर चलते रहे उसके बाद वहाँ पहुँचे वहाँ पूजा पाठ नहाए धोए पूजा पाठ किए पूजा पाठ करने के बाद वहाँ काफी दार्शनिक स्थान सब पर भी गए हम लोग गए तो वहाँ फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग कॉलेज में नाम लिखाए फिर कॉलेज में हम लोग पाँच गो विद्यार्थी मिलकर अपना फिर गए यात्रा पर यात्रा में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हम लोग फिर देवघर जाने का प्लान बनाए उस समय में हम लोग सयाने हो चुके थे तब हम लोग वहाँ गए और सारी जगहों पर जा जाकर कुछ देखते रहे दार्शनिक स्थान सब देखे वहाँ सबसे अच्छा हमको देवघर और बासुकीनाथ फिर गए पैदल बासुकीनाथ में हर तरह के रुंक अभी यह अभी यह हो जाता है वहाँ पंडा पूजा पाठ कराता है फिर पूजा पाठ करने के बाद हम लोग वहाँ से फिर चलते रहे आए तो फिर क्या कहते हैं फिर देवघर आ गए फिर प्रसाद वगेरह लिया और तब फिर चलते रहे